हँ बोलू दीदी हम्मे जदुआपट्टी से बोलैत छियै कुमारखंड से मधेपुरा जिला से अहाँ कतऽ से बोलैत छियै की दिक्कत दीदी

खानो पीनाके बेबस्था करि देबै बहुत अच्छा से कोइ दिक्कत नहि

बढ़िआँ जगह मधेपुरा छै कुमारखंड छै मुरलीगञ्ज छै सहरसा छै अहाँ हँ हँ हँ हँ हर चीजके बेबस्था रहए छै हमेशा जखनि गाड़ी घोड़ा जखनि हेरब

घूमाए देबै सब ठीक छै दीदी

ठीक छै आबू ठीक छै

ठीके छै हम भेज देम कै बजे भेज देम गाड़ी ठीक छै हम भेज देम

ठीक राखू